اردو زبان کے کچھ جملے اور محاورے ہی ہیں جو روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ نے کھانا کھا لیا آپ سو گئے تھے کیا آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کئی دن ہو گئے نظر نہیں آئے اور محاورے یہ ہے چھری کا تیر کا تلوار کا گھاؤ بھرا لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا جو بات کہو صاف کہو ستھری ہو بھلی ہو کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مسری کی ڈلی ہو